रेडीमेडमे ई होइ छै कि जे रेडीमेडवला तुरन्त फाटि जाइ छै ई अपना हाथसँ जे रेडीमेडवलामे ई होइ छै कि तुरन्त टुटि गेल सिलाइ फड़फड़ाय गेल ओहिमे फेरसँ सिलाइ दै लए देल जाइ छै तैयो भी उतना अच्छा नहि लगै छै जेना अपना हाथसँ सियै छियै ओ तनि अच्छा बेसी लगै छै अपना हाथवला तनि अच्छा लगै छै अपना हाथसँ सीलहुँ तऽ अपना हाथसँ वला अपना मोन पसन्द होइ छै कि जेना मोन तेना अपना सी सकै छी रेडीमेडवलामे ई होइ छै कोनोके बाँहि नीक देह नहि बैठतै ककरो पीठी नहि अलगल रहल ककरो बाँहि अलगल रहै छै रेडीमेडवलामे इतना अच्छा नहि होइ छै बलाउजे अर भेलै जेना कि साजे भेलै ओ तऽ रेडीमेडवला फड़फाड़य गेल तुरन्त रेडीमेडवला तुरत फड़फड़ाय गेल किए ओहिमे फन्दा बेसी रहै छै पाँचपर दए कऽ अपन पूरा दै छै नमहर टपाबै लए सिलाइमे ई रहै छै अपनावलामे कि नानि कऽ नान सिलाइ दै छियै जे कि मजबूत होइ छै अच्छा आब जे अपना पसन्दसँ कपड़ा लए कऽ मारवाड़ी कनसँ कीनि कऽ दोकानमे गेलहुँ मारवाड़ीके कोइ बेचय लेल आयल अपन लए कऽ गाँवए घरमे अयलै तनि महंगावला कपड़ा रहै छै तऽ ओकरा कीनि कऽ अपन सी सकै छियै महंगावला अच्छा आ ओ कीनुआवलामे छै कि रङ्ग चलि गेल रङ्ग हो हो गेल सिकुरि गेल ककरो कोनो सिकुरि गेल कोनो पलरि गेल कपड़ा एक्को रत्ती अच्छा नहि होइ छै कपड़ा अपनावला अपनावला तनि अच्छा होइ छै अपनेसँ फराके भेलै तऽ फराक भेलै तऽ ओहिमे कीनि कऽ फराक अर भेलै तऽ ओसभ किनाय कीनि कऽ पूरा फराक सिलाइ चलबाय देबै या सूट सूट भेलै सूटो अपन किनुआ छै तऽ लए लेबै अपन किनुओ किनुओवला छै तऽ ओ अरमे मे तनि जादा पैसा लगै छै तनि अच्छा होइ छै किनुओवलामे तऽ ओहो तनि सिलाइ चलाय कऽ देलहुँ कोनो ओहो बढ़िएँ रहै छै आ शर्ट तऽ शर्टवला कपड़ा जेना होलै ओ सिलौआ होइ छै तनि बेसी अच्छा शर्टो सिलौआ बेसी अच्छा होइ छै कि जे जे कोनो जेन्टस टेबुल होइ छै अच्छा होइ छै सिलाइ भी ओकर दू सए लगै छै अढ़ाइ सए तीन सए सिलाइ लगै छै ऊनिएवला भेलै जेना घरमे पेन्हैवला तऽ ओकर साढ़े तीन सए रुपैए मीटर दै छै कोनो पाँच सए रुपैए मीटर दै छै तऽ ओ अच्छा होइ छै किनुआवलामे ई होइ छै दू रुपैआ बेसी लगै छै लेकिन नहि छै रुस्सिए लागि गेल कोनो किछु भए गेल किछु सिअय लेल कोनो कोनो खराब पकड़ाय गेल फाटि गेल अपना हाथसँ जे कीनि कऽ लै छै ऊनिओवला शर्ट सिलबै छै अपना हाथसे जे लै छै ऊनियोबला तऽ ओ सिलाइ कऽ अपन पेन्है छै तऽ ओ खूब उएह बढ़िआँ भए जाइ छै बढ़िआँ लगै छै पेंटेके कपड़ा भेलै तऽ ओहो सिलाइ तऽ ओहो अच्छे होइ छै ओहो बढ़िआँ होइ छै आ घँघरी घँघरी भेलै ओ किनुआवला घँघरी होइ छै तऽ किनुआवला उतना अच्छा नहि होइ छै ओहो फड़फड़ाय गेल तनि ओहो बढ़िआँ नहि होइ छै ओ घँघरीओमे कीनि कऽ अपन दू मीटर लहौ अपन कीनि कऽ बढ़िआँसँ सी दहौ चून पलेट पलेट बिठाय कऽ अच्छासँ सिलाइ उएह पचास सए रुपैआ लै छै तनि अच्छासँ सी दै छै तऽ ओ बढ़िआँ भेलै बढ़िआँ लगै छै बेसी सुन्दर लगै छै सिलौआवला किनौआवला नहि बढ़िआँ लगै छै तऽ नहि बढ़िआँ लगै छै इसभ तऽ बढ़िएँ रहै छै सभ सभ बढ़िएँ आ पेंट अथिओ की कहै छै पेंटो होइ छै इंग्लिशो पेंट होइ छै ओहो बढ़िआँसँ सिलौआ बढ़िआँ होइ छै किनौआवला बढ़िआँ नहि होइ छै किनुआवला ओहो फड़फड़ाय गेल तुरन्त सिलौआवला तनि अच्छा होइ छै